साड्डे ना ग्रामां बिच्च जेल्लै पैह्ले लोकें गी कुतै लग्गी गेई कोई हड्डी छड्डी चढ़ी गेई हड्डी टली गेई ते ओह् हड्डियां नां मतलब केईं उद्धर स्याने लोक होंदे हे जिंदे हत्थे च बक्श होंदी ही ओह् चढांदे हे हड्डियां छड्डियां ते जड़ी बूटियां होंदियां न ओह्दे कन्नै बी इलाज करदे न कोई मतलब आयुर्वेदिक चीजां होंदियां न आयुर्वेदिक बड़े चीजां चीजां होंदियां न उंदे कन्नै इलाज करदे हे पैह्लें डाक्टरें दा इन्ना होंदा निहा ते शैह्रे मतलब ग्रामां बिच्चु शैह्रें जाना बड़ा मुश्कल कम्म होंदा हा ते उं'दे कोल इन्नियां कोई ओह् सुविधा बी नेहियां होंदियां ते उनां ने कुत्थु इयां करना होर फ्ही ग्रांऽ च आपें गै जेह्ड़े स्याने ब्याने होंदे हे नां ते ओह् केईं ऐसे लोक होंदे हे जिंदे हत्थ च बक्श होंदी ही ओह् हड्डियां चढांदे हे ओह्दे कन्नै बी साढ़ियां हड्डियां जुड़ी जंदियां हियां ते जेकर कमर च दर्द होऐ कमर शमर मली ओड़दे मलना पैर शैर मुड़ी जंदे हे ते फिर पैर चढ़ाने ते इ'यां ही करदे हे ज्यादातर पैह्लें लोक जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोक होंदे न ओह् अजें बी एह् चीजां करदे न ते ओह्दे कन्नै बड़ा फर्क बी पौंदा हा एह् दवाइयां जेहड़ियां होंदियां हियां ओह्दे खाने कन्नै इफैक्ट साईड इफैक्ट बी पौंदे नी बंदे गी ते तां करियै जेह्डे ग्रांऽ दे लोक न ग्रांऽ दे लोकें दे हत्थें च इक मजबूती होंदी बड़ी बड़ा ओह् होंदा ऐ ते